पहिरीं जनवरी ब हज़ार टेवीह ॾहीं फेब्रुअरी ॿ हज़ार टेवीह सोरहीं मार्च ॿ हज़ार टेवीह अरड़हीं डिसंबर ॿ हर टेवीह सोरहां नवेंबर ॿ हज़ार टेवीह